हमर सभके इलाकाके लोक पहिलेसँ बहुत नीक ढङ्गसँ रहै रहथिन आब हमरा सभकेँ बड़ा दिक्कत भऽ रहल छै जेना मजदूर सभके दिक्कत मजदूरसभ समयपर नहि मिलै छै आ तकरबाद हमरा सभके जेना आरक्षण लागू भऽ गेलैए जाहि खातिर हमरा सभकेँ नौकरीमे बहुत दिक्कत भऽ रहल छै तकर बाद हमरासभ सभ आदमी एखनहु मिलि जुलि कऽ रहै छियै लेकिन सरकारके द्वारा आरक्षण व्यवस्था भेलासँ हमरासभ बहुत परेशान छी जकर कारण पढ़ि लिखि कऽ घरमे बेरोजगार बैसल रहै छी एहि खातिर बहुत तकलीफ होइए

हमरा सभ चाहै छी कि सभकेँ समान सुविधा मिलय समान आरक्षण मिलय या नहि तऽ आरक्षण व्यवस्थाकेँ ही हटा देल जाय हमरा सभ बहुत नीक जेना तऽ रहब एकताके भावसँ जकरा कारण हमर सभके भी विकास हुए हमहूँसभ नौकरी पाबी सरकारके तरफसँ सभ आदमी एक समान रही हमर इलाकामे ई बहुत चीजके कमी यए जेना अस्पताल नहि यए लगमे पुलिस स्टेशन लगमे नहि यए बिजलीके आबैए कोनो दिन तऽ दू दिन चारि दिन तक गायबे रहैए इएहसभ बात हमरा सभकेँ बहुत दिक्कत भऽ रहल छै हमरा सभके इतिहासक मे पहिले जेना आब नहि बात यए आब हमसभ बहुत नीक जेना सभ समुदायके लोक मिलि जुलि कऽ रहै छी आ प्रयास करैत छी कि सभ दिन मिलल जुलल रही रहबे करबै हमरा सभक बात विचार रहन सहन सभ बहुत नीक जेना यए किछु जातिके लोक जे छै अलगमे रहैए ओकर अलग समुदाय यए आ हमरो सभके अलग समुदाय यए फिर भी बहुत जगह एक ठाम ही अनेक प्र जातिके लोक रहै छी सभमे अपनत्वके भावना छै सभ मिलि जुलि कऽ रहै छी